हाँ बोलिए क्या लेना है आपको हाँ त ले लीजिए ना हाँ सब रंग का पचास जो छोटा वो वाला रहता है पचास सौ सौ वो है न गेंदा का लीजिएगा ना छोटा वाला पचास के के जी दे देंगे आप पाँच रुपया कम ही दीजिएगा आप ये सारे गैहकी हो कोई बात नहीं और जो बड़ा वाला गेंदा है न सौ का किलो हाँ सौ का किल्लो मिलता है हाँ सौ का अड़उल भी है सब कुछ पाँच के जी लेना है कौन लीजिएगा गेंदा है अड़उल है चमेली है गुलाब है आपको जो लेना है सो पसंद कीजिए ले लीजिए अरे पाँच रुपया कम दीजिएगा तो उसका कौन बात है सुनिए न हाँ बोले हैं गेंदा का गेंदा का बोले हैं पचास का के जी छोटा वला गेंदा का जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको वो सौ का के जी है और वो जो गुलाब है ना वो दो सौ रुपये के जी दिए हैं गुलाब में एक भी रुपया कम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग भी खरीद कर लाते हैं समझे हाँ हाँ वो भी वो भी गुलाब दो सौ से कम नहीं देंगे लाल भी बला भी गुलाब जो भी जितना देख रहे हैं आप अब हम लोग बाहर से मंगाते हैं खरीद कर ला देता है हम लोग को भी नहीं देता है एक सौ पंचानवे हमको देता है तो हम आपको हम लोग नहीं लैग लेंगे तो आपको कैसे हम देंगे गाड़ी भाड़ा करके ल जाते हैं आते हैं उसको जिद कम नहीं करेंगे दो सौ से और इ जे गेंदा वाला है न उसे पाँच रुपया कम ही कर दीजिएगा अड़उल देखिए न कितना अच्छा है तो भी ये अड़उल ठीक है ले लीजिएगा तो वो भी ले लीजिए उसमें दो रुपया कम कर देंगे लेकिन गुलाब में नहीं करेंगे और देखिए सूरजमुखी का फूल है चमेली का फूल है सब देखिए देखते है ना सब को एक और दो रुपैया हम कम कर देंगे सूरजमुखी का वो भी ढाई सौ का ढाई सौ का बूक लेकिन एक सौ चालीस में भी दे देंगे आपको गांछ उछ लीजिएगेगा क्या गांछ लीजिएगा

ओ गांछ भी लेना है देखिए गांछ भी देख लीजिए सब कुछ का गांछ भी है गुलाब का है गेंदा का है कनैल का है सब कुछ का गांछ है आप पसंद करिए न जो आपको लेना है बिछ के ले आइए कौन सी बाग हम आपको दे देंगे गांछ में भी कम बेसी हो जाएगा लेकिन गुलाब को फूल में हम कम बेसी नहीं करेंगे

नहीं नहीं हाँ गुलाब को पेड़ म कम कर देंगे पेड़ का तो सौ रुपया दे दीजिएगा ठीक है ठीक है जी